औ दहाय फन खालामदों मोन ना ए औ खालाम नाया खालामो आङो बिदिनो बांद्राय बुरजा बो नङा फार्मा आंना बारा गिदिरबो नङा खालामनाया खालामो आमफ्राय मा नोङो खालामनो सोंनो नागेरदों ना मा सोलोंनो खालामनायाथ' बिदिनो जिगाब दङबा जिगाब बा गम नारा फोरखौ बानायनो हागोन दानफ्लेनानै बेखौ दानफ्लेनानै आमफ्राय बेखौ दैआव बिदिनो बार' घन्टासो बार' घन्टासो सोमहाबनानै दोन नांगौ आरो सुनै होनानै बेखौ सुनैनि दैयावसो बिजानु थैनायनि थाखाय बेखौ सोमनानै दोननांगौ आरो सोमनानै दोननायनि उनाव बेखौ बार' घन्टासोनि उनावहाय बेखौ बोखांनानै फोरान नांगौ आरो फोरान नांगौ मानि बेखौ सानदुङाव फोरान नाङा साइख्लोम आवनो बेखौ मोजाङै माबानानै फेनलानानै होनानै मानि बिनि दैफोरखौ सर' होनांगौ आरो सर' होखांनायनि उनावसो बियो आट घन्टासोनि उनाव बे दै सर' खांनायनि उनाव बेखौ माबा नांगौ बोखांनानै प्लास्टिकआव बेखौ होनानै आमफ्राय बे मासरुमनि बेगरफोरखौ सेर सेर सेर सेर होनांगौ आरोखि बेहाय सेर सेर होनानै बिदिनो होलांबाय थादो आरो जिगाबखौ बेबायदि होलांबाय थादो जायो जानाया प्लास्टिकआवनो सोयोबा साबसिन नोङो माइ जिगाबनि बायदि मैखुन बानायोब्ला बेखौ प्लास्टिकआव सोनानै बा गोजौआव बाख्ला होनानै थिखोनानै फुलुंनानै होबाबो जायो दा बेखौ बानाय खांनायनि उनाव प्लास्टिकआव सोखांनायनि उनाव बेखौ बे मासरुम बेगरजों थानायजों माखासे गुदुं थुफ्लंना होनांगौ आरो बे मैखुना बारननोबा माबाबा मुसिखांनायनि उनाव बे बारननानै बिबार बारनायनि थाखाय गुदुं फिसा फिसा होनानै होनांगौ आमफ्राय गुदुं फिसा होनानै बेखौ उनावहाय दैखौ बै स्प्रे फिसा फिसा थाया होमबा बथल बे स्प्रे बथलजों बेखौबो दैखौ सारनानै होनांगौ आरो स्प्रे खालामना औ बिदिनो दै एसे एसे बे स्प्रे सारनानै होनांगौ आरो बांद्राय बुरजा होनो नाङा बे स्प्रे जेरै सारो बेफोर बायदि सारनानै होनांगौ औ